सर रोहित शाह् होर बोल्ला दे में सर अंकुश बोल्ला ना में फोन लैना हा सर फोन दे बारे च दस्सो कोई फोन है सर कोई ढंगा नेआ सर मिगी दस्सी ओड़ो कोई रैड मी दी रेंज बिच जेदे बिच अच्छे फीचर बगैरा होन कैमरा सर रेंज कोई दस्सी ओड़ो कोई पदंरा ज्हार तक्कर रैडमी नाईन सर एह्दे च केह् केह् फीचर औने सर कैमरा अच्छा होना चाहिदा सर ते बाकी रैम रूह्म छे इक सौ ठाई होऐ

हंजी अच्छा जी ते सर एह्दी ए ऐम टी किन्नी होनी

अच्छा ते होर बाकी एह्दे च सनैप ड्रगैन परोसैसर किन्ना औना ऐ सर चार सौ अड़ताली अच्छा जी तो बाकी छे बैटरी किन्नी ऐ पंज ज्हार ते बाकी बाकी एह्दी टाईप केह्डी ऐ सर चार्जिंग ऐच्च पी ए चार्जिंग ते बाकी एह्दे ने केह् केह् थ्होना ऐ असे ईं

ठीक ऐ सर